گلی محلے میں صفائی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم جس جگہ رہتے ہیں وہ جگہ ہمیشہ صاف ستھری رہنی چاہیے اور جب گلی محلے میں گندگی نہیں ہوگی صاف صفائی رہے گی تو گندگی سے کیونکہ ہم جیسے جانتے ہیں کہ گندگی سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سبھی کو پریشانی ہوتی ہے اور جب وہ گندگی نہیں ہوگی صاف صفائی ہوگی ہر گلی اور محلے میں تو کوئی بھی بیماری کسی کو بھی نہیں ہوگی اور وہ جگہ اچھی بھی لگے گی دیکھنے میں اور وہاں آنے جانے میں بھی ہمیں اچھا لگے گا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں صفائی ہمارا آدھا ایمان ہے تو اس کو ہم سبھی مسلمانوں اور سبھی انسان کو اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس بات کو اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے اب جیسے ہم گلی محلوں میں کیسے صفائی رکھ سکتے ہیں ہمیں اپنی گلی محلے کے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں ان سے بات کر کے اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ جو لوگ گلیوں میں نالیوں میں کوڑا پھیک دیتے ہیں اور دوسروں کا دھیان نہیں کرتے ہیں ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ ایک اپنی کوڑے دان میں ہی کوڑا پھیکیں اور اگر وہاں پر کوئی بھی صفائی والا نہیں آتا ہے تو ہمیں اس کی شکایت نگر نگم میں کرنی چاہیے کہ وہاں پر کوڑے کے لیے روز کوڑے والا لینے کے لیے آئے اور سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ ہم سبھی لوگوں کی ہے جس گلی محلے میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے کوڑے کا دھیان خود ہی رکھیں اور اپنے آس پاس کی صفائی کریں اور کوڑا کہیں بھی جمع نہ ہونے دیں